बिहार के मुख्य कृषि उत्पाद हम लोगों को यहाँ पे देखा गया है कि धान और गेहूँ ये दो ठो चीज बहुत ही मानता दी जाती है और यहाँ पे दाल भी उत्पाद हो जाती है और जैसे कि बोलते है कि तौर तरीके समय पर कैसे बदले हैं तकनीकें कैसी बदली है तो इसमें देख लिया जाए तो पहले था के हम लोग हल से सिंचाई करते थे और खेत से पानी को भी निकाल के उसमें पटाते थे खेत सब में और आज क्या है कि मोटर लगा देते हैं और पानी हम पटा देते हैं खेत में और दमकल भी लगा देते हैं आजकल का सुविधा कुछ आगे बढ़ गया है और पहले हल से जोताई करते थे और आज क्या है कि ट्रेक्टर से जोताई करते हैं पहले महिला पुरुष सब ये सब खुद ही मतलब जाते थे खेत में अनेक चीज करने के लिए बोआई करने के लिए जाते थे और आज क्या है कि मशीन के द्वारा भी बोआई हो जाता है कीटनाशक में पहले खुद ही छिड़काव करते थे कीटनाशक मारने के लिए मारने के लिए छीटे जाते थे और आज क्या है मशीन के द्वारा ही छिटवाया जाता है तो बहुत सारे ऐसे तकनीकें अंतर हो गई हैं पहले में और अभी में पहले से बहुत चीज का सुविधा यहाँ हो गया है और जैसे कि बताया गया है कि पहले पशुधन और सिंचाई मैं से मशीन कारण में तीनों चारों में से क्या है तो पशुधन है जो पशु सब है जो अन्य सबको खराब कर देता है जैसे सुगर हो गया कुत्ता हो गया ई सबको धान सबको गिरा देता है और गिर जाता है तो खराब हो जाता है तापमान ही भी देखिए कि अगर तापमान नहीं रहे समय सही समय पे नहीं मिले तो उनको भी खेती करने में दिक्कत होता है अगर जल ना आए वर्षा अगर नहीं आए तो उसमें भी दिक्क्त हो जाता है कि पानी का दिक्कत हो जाता है कितना पटाएगा पानी अभी देखिए जैसे कि अभी गेहूँ बाँ होने का है सीज़न तो पानी तो आ नहीं रहा है तो हम लोग खेत से पानी पटाते हैं खेत में पोखड़ी से हो या नदी से हो या कोई तालाब से हो ऐसे हम लोग उसमें से मोटर द्वारा पानी पटाते हैं और जब अनेक चीज का उपाय करने के लिए खेती करने के लिए बहुत सारे साधन हैं जबकि पहले से बहुत अच्छा साधन हो गया है धन्यवाद